म्हाका कामा भायर पासयेक खेळपाक फोटोग्राफी करपाक वेळ पासार करपाक आवडटा कामा भायर सांजे वेळार बाकींच्या बरोबर भोंवपाक खेळपाक तशेंच वेळ पासाक पासार करपाक म्हाका आवडटा आनी तेंच न्ही म्हाका कितें नवें शिकपाची सुद्दां आवड आसा